मेरा नांऽ पीहू ऐ ते मैं अखनूर दी रौह्रे आह्ली आं ते मेरे नानके जेह्ड़े ऐ ओह् पलौड़ा दे ऐ ते मैं हली फस्ट ईयर च पढ़ री आं गवर्नमेंट डिग्री कालेज फार वूमेन्स च ते मेरे सब्जेक्ट बीए आर्ट्स ते ओह्दे बिच्च मेरे पोल साइंस इक ते इक मेरा जेह्ड़ा मेजर सब्जेक्ट ऐ ओह् ऐ मेरा इंग्लिश लिट्रेचर ते मेरी ऐल्लैं उम्र जेह्ड़ी ऐ ओह् ऐ उन्नी साल ते मेरा जेह्ड़ा जन्मदिन ओह् आंदा ऐ बीह् जनवरी ते दो बीह् जनवरी च आंदा ऐ ते मेरी मम्मी दा नांऽ आशू कुमारी ते मेरे पापा दा नांऽ रविंदर सिंह ऐ मेरे पापा जेह्ड़े ऐ ते ओह् पुलिस बिच्च नौकरी करदे न ते हल्ली उंदी दस साल नौकरी होर ऐ ते जेह्ड़ी मेरी मम्मी ऐ ओह् एमए बीएड ऐ ते नाले ओह्दे नाल ओह् गर्वनमेंट टीचर बी से गर्वनमेंट टीचर बी सर ओह्दे बाद उ'नें जेल्लै मेरा निक्का भ्राऽ होआ ते ओह्दे बाद उनें जेह्ड़ी गर्वनमेंट नौकरी ओह् छोड़ी ओड़ी ही